सुपौल जिला जाइमे हमरा सभकऽ सुपौलमे जे छै न सुपौल जिला बहुत तरक्की केलखिन हँ पहिने सुपौल जिलामे जे छै से पैदल जाइ पड़ैत रहय हमरा सभके बहुत परेशानी होइत रहय आब जे छै हमरा सबके पैदल नहि जाय पड़ैत छै किया तऽ बहुत तरक्की केलकय जेनाकि साइकिल भेलय बैट्रिक रिक्शा भेलय मोटरसाइकिल छै तकर बाद अहाँकऽ ऑटो छै ईसभ पकड़िके हमसब जाइ छी सुपौल हमरा सभकऽ सुपौल जिलामे जे छै नऽ बहुत छै हमरा सभके जेनाकि सुपौल जिलामे सभ कुछ छै जेनाकि अहाँकऽ भेल थाना सुपौले जिला पड़ैत छै